اردو زبان ایک اہم زبان ہے اردو پڑھنے میں ہمیں بہت مشکلات ہوئی تھی بچپن میں اردو پڑھنے کے لیے ہمارے بھائی نے بہت ہی پریشر کی جس سے میں نے اردو پڑھے اردو پڑھنے کے لیے ہم نے بہت ہی مشکلات اٹھائے اور لکھنے کے لیے بھی نہیں آتی تھی پہلے چھوٹے جب چھوٹے تھے اور مجھے اردو کی الف تک یاد نہیں تھی جو یہ الف کو پہچان نہیں پا رہے تھے اور اردو زبان کو سیکھنے کے لیے مجھے میرے گھر میرے بھائی نے مجھے بہت پریسر دی اور اردو اس کے ذریعے میں نے سیکھے اردو پڑھنے کے لیے ہمارے بھائی نے بہت چھوٹے چھوٹے کتابوں لا کے دیے کئی سارے کتابیں ان کو لا کے دیے اور اس کے بعد میں نے اس اردو سیکھے اور اردو سیکھنے کے کے لیے بہت محنت اٹھانا پڑا اور اردو سیکھنے کے بعد ہمارے بھائی نے ہمیں بہت سیکھا ہے اور اردو ہمارے ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہم ہے اردو پڑھنے کے لیے ہم بہت کچھ کر چکے ہیں اور اردو ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہم ہے اردو کے لیے اردو ہمارے ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اردو پڑھنے کے لیے ہم نے بہت ہی مشکلات اٹھائی ہیں اردو کے لیے ہم نے بہت ہی مار کھائے اردو ہمارے لیے بہت اہم ہے اردو زبان میں پڑھنے اور لکھنے کے لیے ان کو الف تک لکھنے نہیں آ رہی تھی اور اب ہم کو اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے بہت ہی آسان ہونے لگی ہے اردو زبان ہم نے پڑھنے لگے اردو ہم کو پڑھنے میں بہت ہی آسان لگنے لگی اردو لکھنے اور پڑھنے لکھنے کے لیے ہمیں بہت ایزی آسانی طریقے سے سمجھنے میں آنے لگی ہے اردو ایک اہم زبان ہے اور اردو ہمیں بہت ہی آسانی سے سیکھنے میں بہت ہی محنت لگی ہے